सिंधी भाषा सभिनि खां अलॻि भाषा आहे सिंधी भाषा जी तुलना त कंहिंसा ई न थी सी थी सघे सिंधी भाषा एकता जी भाषा ए सिंधी भाषा जा कुझु अहिड़ा शब्द आहिनि जेके मतिलबु गुजराती त ॻाल्हाए न सघंदा आहिनि जीअं कि ॼञ शादी जी ॼञ ऐं सिंधियुनि जा गाना आहिनि ऊअं त अलाही दिलचस्पु आहिनि जीअं सिंधी अॿाणी ॿोली मिठड़ी अॿाणी ॿोली हिकदमि सभु मस्त में मस्त आनिहि दिलचस्पु आहिनि